जइसेकि जकरा पासमे बेटा बेटी छै ओ गाँव देहात सबमे जाकऽ अता पता लगाबै छै कि हमरा बच्चा सबके बेटा बेटीके रिश्तेदारी करैके छै तऽ रिश्तेदारीमे जाइ छै ने तऽ वहाँ गेलक लड़का लड़कीके देखलक सुनलक देखा सुनी होलक ओकरा बाद कि केलक से गेलक अपना शादी बिआहके दिन तारीख सब उतारि उतारि लेलक आओर ओकरा बाद शादी बिआह होलक दिन तारीख उतारिकऽ ओकरा बाद पूजा मटकोर हइ तऽ से पूजा मटकोर हइ बिआह हइ विदाइ हइ ईसब करिते धरिते सब अपना समय जे छै पास करै छै पास करिते रहै छै अपना की करै छै रिश्तेदारी तऽ वएह सबसँ निबहै छै ने जइसेकि हो गेलक बेटा हइ बेटी हइ एक दोसराके रिश्तेदारीसँ रिश्तेदारी बुझल जाइ छै कि अपने आपसँ रिश्तेदारी थोड़े बुझल जाइ छै जइसेकि ओम्हर बेटीवला भी खुश रहै छै बेटावला भी खुश रहै छै सब जे लेनदेन रहलक ओ लेनदेनसब सकारलक उकारलक ओकरा बादे ने सब बात विचार होइ छै ओकरा बाद की केलक से घर अपना बेटीके अपना विवाह करि लेलक ओकरा बाद की केलक कि अपना माँ बाप कि निफिकिर हो गेलक कि हँ हम अपना बेटा बेटीके तऽ निफार लेली आब अपना जिनगी हइ तऽ कइसे जइसे तइसे तऽ बेटा बेटीके साथ तऽ कटबे करतै